جی آپ کو کچھ فائننشیل جی ریٹائرمنٹ پلان کے لیے کافی سارے آپشنس اویلیبل ہیں لیکن پہلے تو آپ کو یہ سوچنا پڑا ہے کتنا فنڈ آپ کو رکوائرمنٹ ہوگا آپ کو ریٹائرمنٹ اس سے آپ کو جو سے او تو آپ پہلے تو آپ کچھ میوچئل فنڈ وغیرہ میں کچھ انویسٹ کر سکتے ہیں کچھ اماؤنٹ منتھلی بیسز پہ ایک ایک آپشن ہو سکتا ہے آپ کو ایف ڈی سے زیادہ ریٹ آف انٹرسٹ ملے گا اور آپ کا جو بھی ویلتھ ہے وہ اکمیلیٹ ہوتی رہے گی جبھی آپ کو کوئی نیڈ ہو جس تو آپ ڈراپ بھی کر سکتے ہیں کوئی ایمرجنسی ہوتی ہے کییسے بھی جا سکتے ہیں بٹ شیئرس میں آپ کو نالج ہونی چاہیے انویسٹمنٹ کی کون میوچل فنڈ میں یہ ہے کہ آپ کو یہ سر سوچنا نہیں ہے کون سے شیئر آپ کو خریدنا ہے کب خریدنا ہے کتنا خریدنے ہیں کتنے بیچنے ہیں فنڈ منیجر ہوگا وہ آپ کو بیہاف کا خریدتا ہے آپ میوچل فنڈ جا سکتی ہیں یا پھر کچھ جو ہے انشورنس پلانس بھی ہوتے ہیں اس میں ایک فکس انویسٹمنٹ ہوتا ہے پ آپ جو بھی آپ انویسٹمنٹ کر رہے ہیں اس میں آپ کو فکس رٹرن ملے گا فائیو ٹو سکس پر سینٹ یا سیون پر سینٹ اور آپ کا کور بھی رہتا ہے اگر ہو جاتی ہے تو اس میں انشورنس بھی آپ کا کور رہتا ہے جی جی ٹھیک ہے تو آپ جیسا بھی ہو آپ بتائیے گا پھر

تھینک یو